اگر مجھے دنیا میں کہیں بھی جانے کو ملے گا تو میں سعودی عرب جاؤں گی کیونکہ میری دلی تمنا ہے کہ میں سعودی عرب جاؤں اور میں وہاں پر کعبے کا دیدار کروں اور میں وہاں پر جا کر حج کروں اور کعبے کا اپنی آنکھوں سے دیدار کروں اور میں اپنے ابو امی کو ساتھ لے کر جاؤں